फरायसालिफोराव जोंहा बिगियान आमफ्रायो समाज बिगियान लोगोसे सानखान्थि इंराजि हिन्दी बे माखासे आयदाफोरखौ फोरोंनाय जायो खायसे फोरोंगिरिफोरा जोंहा गोजौ सोलोंथाइ लानाय आरो खायसेफ्रा एसेबां थोजासे सोलोंथाइ गैयै बिनिखायनो जोंहा खायसेफोरा मोजाङैनो फोरोङो आरो खायसेफोरा मोजाङै फरायनानै आरो मोजाङै माने बुजायनानै होनो हाया लोगोसे जोंहा माखासे फोरोंगिरिफोरनि आंखालाव माखासे हमना ला सासे साइन्स फोरोंग्रा फोरोंगिरिया हिन्दीखौबो फोरोंनांगौ जायो सासे समाज बिगियान फोरोंग्राया साइन्सखौ फोरोंनांगौ जायो बेफोरबादिनो जोंहा माखासे फोरोंगिरि गैयैनि थाखायनो मोजाङै माने थ' जेरै माने फरायसाफोरा हास्थायो बेफोरबादि फोरोंगिरिफोरा बुजायनानै बा फरायनानै फोरोंलांनो हास्लाबा आंनि मोन्दांथियाव बेनो